बड़ा बस रहै छै थोड़ा जाम उम भी लागै छै लेकिन थोड़ा कुछ एहिना व्यवस्था रहै छै जे कि शान्तिसँ आरामसँ हवा लगते हुए जाइ छै टेम्पूमे तऽ बहुत जादा लेकिन जब सबसँ अच्छा तऽ बाइक होइ छै जे कि मोटरसाइकिलसँ कहीं भी अपना गलीसँ निकालि सकै छी जकरा बहुत दूर दूर तक सफर करल छियै जेना कि पटना गेल छियै बाइकसँ किछु कामसँ बंगाल भी गेल छियै यात्रा करैमे बहुत अच्छा घुमैमे किछु नेपाल भी गेल छियै बाइकसँ जकरा घुमैमे बहुत मजा आयल रहै जे कि वहाँ पर पार्क भी गेल रहियै किछु व्यवस्था रहै जकरासँ की मजा बहुते ऐल रहै